हैलो प्रणाम प्रणाम चाची हमे एलहुँ बहुत दूर से पाबनि तिहारमे छुट्टी नहि लू नऽ तऽ केना हेतै पाबनि तिहार मनबैमे की की सभ करैले पड़ैत छै हमरा बताबू ने हमरा तऽ नहि किछो बुझय ले आबैए खरनामे कीसभ चढ़बैत छियै अच्छा हँ हँ हँ तकर बाद फेर दोसर दिना की होइत छै हँ अच्छा हँ हँ की की सभ लय हँ हँ अच्छा दिवालीके बारेमे तऽ जानैत छी जितिआके बारेमे बताबू हँ अच्छा